مجھے پینٹنگ میں ڈرانگ کرنا ہوتا ہے تو مجھے جنگل اور جانوروں کی پکچرس بنانا بہت ہی ڈفکلٹ لگتا ہے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے وہ میرے لیے ان کی ان کو پینٹ کرنا کافی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل باریک باریک پتیاں ہوتی ہے ان کی جانوروں کی مونچھیں وغیرہ بنانی ہوتی ہے ان کو باریکی سے کرنا ہوتا ہے تو وہ کام بہت ہی مشکل لگتا ہے مجھے میں میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں اس کے لیے کہ کس طرح سے پینٹ کرتے ہیں کس طرح سے پکچرس بناتے ہیں اس کو میں اپنے دوستوں سے ہیلپ لیتی ہوں اس کو پینٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے اور میں اپنے بڑوں سے ہیلپ مانگتی ہوں ان سے سجیشن لیتی ہوں ان سے کہ کس طرح سے مجھے یہ پینٹ کرنا چاہیے اور میں اپنے ماسٹر سے گرو سے میں میں نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ مجھے آپ اس کی باریکی بتا دیں کہ کس طرح سے ہوگا تب جا کر یہ پینٹنگ میں بنا پاتی ہوں باریکی سے جنگلوں کی گھنے گھنے جنگل ہوتے ہیں ان کے اوپر پیڑ پودھے لگانے ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں سندر بھی بہت لگتا ہے اور محنت بھی بہت ہی لگتی ہے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تو اس مشکل پینٹنگ کو ویسے تو مجھے بہت پسند ہے یہ پینٹنگ مشکل ہے بٹ پھر بھی ہم ہیلپ لے کے کر سکتے ہیں مجھے پینٹ کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں بٹ اس کو ہم ایک نیا ڈیزائن بنا کے سدھار بھی سکتے ہیں